हैलो सर कौन बोल रहे हो आप जी सर बिल्कुल कौनसी चाहिए आपको आपको सर पुरानी चाहिए नई चाहिए कैसी चाहिए नई चाहिए तो आपको तो सर बताओ आप बुलेट चाहिए अपाचे चाहिए पल्सर चाहिए कौनसी चाहिए हमारे हमार पास सर देखो बुलट है याहमा है पल्सर है अपाची है एफ जेड है और एक और है ना वह के टी एम है

जी सर

मिल जाएगी सर हाँ जी सर प्राइज है उसका महीने का महीने का है सर बीस हज़ार रुपये जी सर एवरेज है यह मान लो आप सर पैंतीस का नई बाइक है सर अभी से तो वह हाँ सर बिल्कुल और कोई इसको मेंट है आर सी है सब चीज़ है उसकी सर हमारे पास लाइसेन्स है आपके पास पेपर एपर है मिल जाएगी घर पर आकर बात कराए जी सर आएँ जी सर पाँच हज़ार पहले एडवान्स में मन्थली है सर बीस हज़ार रुपये उसका रेन्ट ठीक है सर हम आ जाए दुकान पर आ जाओ तुम ठीक है सर